अमीनाबाद अथव तव्हां खे अगरि सुठे रेट में खपे त अमीनाबाद अथव चौक अथव और अगरि थोरे तव्हां खे थोरा अघु ॿिया वधीक में खपे त हज़रतगंज अथव भूतनाथ अथव इन्द्रा नगर मार्केट अथव हुते तव्हां खे सुठे सही रेट में मिली वेंदा हा पोइ तव्हां हा हा अच्छा हा हा त तव्हां अमीनाबाद वञो तव्हां खे उते सही वैराइटी मिली वेंदव मतिलबु चङी तरह मिली वेंदव और हर और तव्हां जे रेट में बि मिलंदव जेको बि तव्हां खे अघु खपेव जेकी बि तव्हां खे हुनजी क्वालिटी खपेव उहे सभु तव्हां खे मिली वेंदा अमीनाबाद चौक और इन्द्रा नगर में

हा हा हा जी जी हा हा हा हा हा हूअ हा हा आलमबाग अथव आलमबाग जी मार्किट ॾाढी सुठी अथव हज़रतगंज जी मार्किट सुठी अथव ब्रांडेड अगरि तव्हां चओ था पिया त इन्द्रा नगर भूतनाथ मार्किट अथव वरी गोमती नगर में पत्रकारपुरम वञो हली त तव्हां खे हर तरह जा मतिलबु ब्रांड में खपे उनमें वरी इहे सभु अथव और इते अमीनाबाद और चौक अथव हुते तव्हां खे सुठी मिली वेंदव हा हा हा शइ हा हा

न उहा त ॻाल्हि सही आहे गर्मी वधीक पए थी पयी हा हा हा हा न बिल्कुलु त और वैसे बि चइनि था गर्मी ज़्यादा पर थी पयी त सूती वस्त्र त वैसे बि हा सूती कपिड़ो त वैसे ई आरामदायक हूंदो आहे बिल्कुलु तव्हां वञो तव्हां खे आराम सां मिली वेंदो कोई मतिलबु दिक़त न थींदव इन जॻहि ते सही हा सही ॻाल्हि आहे हा हा सियारनि जा महिना ई कुल ॿ आहिनि त हा सियारनि जा महिना ई कुल ॿ अचनि था पिया और गर्मी एॾी वधीक पए थी त सूती कपिड़ो वणे थो पियो जबरदस्त सही ॻाल्हि आहे हा न न सही ॻाल्हि आहे हा हा

डॉक्टर बि हा डॉक्टर बि चईंदा आहिनि कि अगरि तव्हां जो त्वचा सही रखणी अथव त सूती कपिड़ा पायो ताकि पसीनो बि निकिरे और पास थिए हवा बि हवा बि पास थिए हा और चईंदा आहिनि इनफ़ेक्शन हा इनफ़ेक्शन बि न थींदो आहे इन सां डॉक्टर बि रिकेमेंड कंदा आहिनि कि डॉक्टर जी बि च चवाइणी हूंदी आहे कि भई तव्हां सूती कपिड़ा ई पायो वणे बि इहो ई कपिड़ो थो पाण खे बि हा हा उन्हीअ हा उन्हीअ जी हा उन्हीअ जी रख रखाव में कोई दिक़त नाहे इनके आराम सां माण्हू धोई करे प्रेस करे न ड्रायक्लीन जो झंझट थींदो आहे न हथ सां धो पंहिंजो आराम सां इन्हीअ में धोई रखो अलॻि अलॻि जो झंझट न हूंदो आहे है न जीअं ॿियनि कपिड़नि में हा हा जल्दी सुकी वेंदा आहिनि जी हा हा हा हा सही सही ॻाल्हि आहे हम्म हा हा हा हा रंग बि न चढ़ंदा आहिनि जल्दी जीअं रेशम में त भाई पाए त ड्रायक्लीन जा बि ख़ूब ख़र्च आहिनि हिनजे रख रखाव में कोई हू काने जल्दी सुकी बि वञे गर्मी में उहा बि कोई हा उहा बि कोई हो कान्हे का दिक़त काने हम्म हा हा हा हींअर हींअर जेकि हाणे गर्मी ईंदव न जुलाई वारी त इन्हीअ में त इहा जेको बि पुराणो फ़िटल जेतिरो हूंदो आहे ओतिरो आरामदायक हूंदो आहे ॿारनि खे बि ॾिसंदा नंढनि ॿारनि खे बि डॉक्टर बि चईंदो आहे कि घिसियल कपिड़ो पायो सूती कपिड़ा हा सूती कपिड़नि जा इहा ख़ासियत आहे न इन्ही सां जेको ॿारनि खे जेकी त्वचा ॾाढी हूअ हूंदी ॾाढी हा हा हा ॿार हा फ़ाइदो कंदो आहे ॿारनि जी त्वचा ॾाढी हूअ हूंदी आहे सोफ़्ट इन्हीअ करे सूती कपिड़े लाइ हा चईंदा आहिनि सूती कपिड़े जो पोतड़ो आहे कच्छा सभु सूती कपिड़े जो ई पवाईंदा आहिनि इन करे हम्म हम्म हम्म द हा न पे हा हा पोतड़ा थियनि ख़ुदि पंहिंजे ॿारनि खे पोतड़ो और कच्छा हे सभु सूती कपिड़नि जा ई पवाया आहिनि ॿारनि जी त्वचा ॾाढी सोफ़्ट हूंदी आहे ॾाढी सेंसिटिव हूंदी आहे इन करे

हा तव्हां खे पतो अथव विदेशनि में ॾाढी डिमांड अथव सूती कपिड़नि जी भारत जे सूती कपिड़नि जी क्योंकि सूती कपिड़नि में नंबर वन आहे भारत विदेशनि में गर्मी ज़्यादा पईंदी आहे ॾाढी ज़्यादा डिमांड आहे सूती कपिड़ो त मिलंदो बि ॾाढो औखो अथव हा त सूती कपिड़े जी पंहिंजी हिकु ख़ासियत अथव जिते किथे अहिड़ो सूती कपिड़ो बि न मिलंदो हा हा हा न वठी अचो तव्हां खे हर वैराइटी में सुठे रूप सां मिली वेंदव तव्हां जा महिमान ॾाढा पसंदि कंदव छा पिए चओ हा मे हा मेन तव्हां जी जेब ते भारी न पईंदव त ॿ न न न भेण हिक ॿिए खे भेण भेण कमु न ईंदी जय झूलेलाल